गुजरात में अगरि तव्हांखे मनोरंजन करिणो आहे त सभिनि खां लोकप्रिय जेकी शयूं आहिनि उहे आहिनि भई जीअं माण्हू मंदर में वेंदा आहिनि त हुते हर साल में हर मंदर में अलॻि अलॻि मंदर आहिनि जीअं झूलेलाल जो मंदरु आहे हिते इस्कॉन मंदरु आहे हिते गंगेश्वर मंदरु आहे हर त्योहारनि ते जेका मतिलबु वॾा वॾा हिकदमु वॾा वॾा प्रोग्राम थींदा आहिनि जंहिंमें वञी करे माण्हू मनोरंजन वठी सघंदा आहिनि ॿियो त हिते फैस्टिवल थींदा आहिनि सुठा सुठा जंहिंमें भई द फ्लिआ फैस्टिवल हूंदो आहे ऐं कोकूनम फैस्टिवल हूंदो आहे जंहिंमें माण्हू वञी करे भई हुननि जो जेको हुते शो थींदा आहिनि हुन में वञी करे माण्हू पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु नची सघंदा आहिनि घुमी सघंदा आहिनि ऐं आनंद वठी सघंदा आहिनि ॿियो मनोरंजन करण लाइ माण्हू शॉट्स गेम खेॾण वेंदा आहिनि हिते फैमस जॻाह में गेम खेॾण लाइ शॉर्ट्स बिग ब्लैक मनी फैंटसिया टू हुते वञी करे माण्हू पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु गेम खेॾी सघंदा आहिनि ऐं आनंद वठी सघंदा आहिनि इहे सभु गेमूं इहे सभु शयूं माण्हुनि खे थोरो उत्साह ॾींदी आहे लाइफ में थोरो ख़ुशी मिलंदी आहे